अज्जकल बच्चे ट्यूशन बड़ी पढ़ा दे आं केईं बच्चे ना घरै आह्लें दा कहना मनदे ना बाहर आह्लें दा इनेंगी जेह्ड़े ट्यूशनां इनेंगी ट्यूशन ते प्राईवेट ट्यूशन दिंदे घरा आह्ले एह् पढ़न ते स्हेई पढ़ना कुत्थें अज्जकल ट्यूशनां बी इंया गै फरलो पैसे लैंदे ते बच्चा पढ़े ते पढ़े नेईं पढ़े ते नेईं पढ़े ते एह् स्पेशल बंदे कोल ट्यूशन रक्खी दी होऐ ते तां ते इंया कोई होर बंदा इस स्हाबै दा होना चाहिदा कि उस स्हाब किश ते करा ते इस स्हाब दा कि बच्चें गी जादा बोरिंग निं पाना चाहिदा जिन्ना जादा बोरिंग करगे ते बच्चा उन्ना जादा बिगड़दा बच्चें गी थोह्ड़ा फुल्लें आंह्गर रक्खना चाहिदा बच्चे भगवान दा रूप होंदे न बच्चें गी ट्यूशन देना चाहिदी पर इक्क घैंटे दी पर अज्जकल ञ्यानें गी दौं दौं त्रैऽ त्रैऽ घैंटे दी ट्यूशन ते स्कूलै दा पढ़ोंदा निं ते ट्यूशनां दा पढ़ो हैनी पढ़ोंदा पढ़ाओ किन्ना पढ़ी जाह्ग इक्क बच्चा लौह्का नुहाड़ा दमाग कियां पढ़ी लैग इस बास्तै बच्चें गी ट्यूशन लानी चाहिदी जां नेईं लानी चाहिदी ते उस स्हाब कन्नै जेह्ड़ा बच्चा नेईं ना पढ़े उसगी लाओ जेह्का बच्चा पास होने आस्तै पढ़े उसी ट्यूशन लानी ते जेह्का बच्चा भलेआं निं पढ़े उसने घर निं पढ़ना बाहर निं पढ़ना उसगी ट्यूशन लुआने दा फायदा केह् ऐ जेह्का बच्चा थोह्ड़ा बहुत पढ़दा होऐ जिसगी डाऊट होऐ ते उसगी ट्यूशन लानी ते पढ़े होर अग्गें बधै

अज्जकल ते इंया बी बच्चें गी घर सद्धना होऐ बच्चें ई खेल्लनै ई जमाना उस स्हाब दा निं ऐ बच्चे ट्यूशन पढ़दे घट्ट न ते गेमां जादै खेल्लनियां अज्जकल ते दिन रात गेम ते गेम किन्नी खेल्लदे बच्चे थोह्ड़ी बहुत पढ़ाई बी करनी चाहिदी कि एह् निं आक्खदे कि गेम निं खेल्लनी चाहिदी खेलो दौ घंटा गेम गै खेलो पर पढ़ो ते स्हेई इह् उनें सारा दिन खेल्लदे गै रौह्ना पढ़ना ऐ निं चलो तैतीस नंबर लैने ते बच्चे पढ़दे गै नेईं ते फेल गै फेल जिनें चौह्बी घैंटे दिन दे चौह्बी घैंटे होंदे ते दिन रात बारां बारां घैंटे गेम खेल्लनी ओह् ञ्यानें सौन निं देना गेम खेल्लदे रौह्ना निक्के निक्के ञ्यानें गी फोन देई ओड़ेआ ट्यूशन गंढे पढ़ाने बच्चे समझ आवा दी ते तरीके दा पढ़ा दी हून ओह् केईं बारी